नमस्ते कैसा लेना है ठीक है मिल जाएगा हाँ मिल जाएगा पन्द्रह सौ तीन हज़ार चार हज़ार पाँच हज़ार तक का है वह पन्द्रह सौ में आता है पन्द्रह सौ का है नहीं बस जो कई क्वालटी का आता है ना जैसे सस्ते में भी आता है कोई बढ़िया लेता है तो कोई कम पैसे में लेता है तो उस को उस तरह से दिया जाता है जो जैसा पसन्द करे

नहीं अब जो मार्किट में चल रहा है तो वही चलेगा ना हम वही दे सकते हैं नहीं मार्किट में ऐसा ही आता है नया है अब पुराना थोड़ी नहीं दिया जाएगा नहीं यह वैसे कैसे होगा मार्किट में जो चलता है वही हम दे पाएँगे ऐसे नहीं दे पाएँगे हाँ छोटी साइकिल है बच्चों वाली है नहीं बिगड़ा वुगड़ा नहीं है ऐसा मार्किट में आता है बच्चों का तीन हज़ार जैसी है उसकी जैसे प्लास्टिक वाली चीज़ रहेगी उस में वह सस्ता आता है जिस में लोहा भी रहेगा फ़ाइबर रहेगा वह महँगा आता है

नहीं

नहीं कुछ नहीं भी पैसा लगता है कुछ नहीं बस पैसा नहीं ऐसे कम नहीं होगा लेकिन नहीं नहीं कम नहीं होगा नहीं पन्द्रह सौ में नहीं होगा आपको लेना है तो लीजिए नहीं मत लीजिए इतने में नहीं आप उससे कम वाला ले लीजिए पर बच्चों वाला ले लीजिए फ़ाइबर का ले लीजिए कम से कम यह हल्के हल्के में आता है वह एक दम हल्के में आता है वह कम रेट में आएगा आप का तब बारह सौ पं बारह सौ चौदह से पन्द्रह से ही नीचे अब नहीं आता है बता दे रहे हैं

चलिए ठीक है ठीक है ठीक चौदह पंद चौदह सौ में आ जाएगा चौदह सौ पचास में

ठीक है